मौसम तऽ चारि प्रकारके होइत अछि मगर हमरा तीन प्रकारके मौसम बड्ड नीक लागैत अछि सभसँ पहिले तऽ हमरा वसन्त ऋतु नीक लागैत अछि वसन्त ऋतुमे नहि बारिश होइत अछि नहि गर्मी ओतए नहि ठण्डी नॉर्मल मौसम रहैत अछि वसन्त ऋतुमे हवा बहैत अछि लोकके कतहुँ जे आबयमे बड्ड सुबिधा होइत अछि नीकसँ जाइत अछि कोनो हेरानी नहि कोनो थकान नहि मन खुश रहैत अछि बसन्त ऋतुमे ठण्डिओके मौसम बड्ड नीक होइत अछि ठण्डीके मौसममे लोक अपन घरमे रहैत अछि सभकेँ साथ बैठैत हय आगि तापैत अछि साथमे गरम गरम चीजसभ खाइत अछि ठण्डीके मौसममे हमसभ एगो कपड़ा पहिनके तऽ नहि रहैत अछि बहुत सारा कपड़ा पहिनैत अछि जकरा जहन ठण्डी तहन सभ एकसाथ मिलैत जुलैत अछि गर्मीके मौसम भी बड्ड नीक लागैत अछि गर्मीके मौसममे जे छुट्टी होइत हेतय तऽ आओर बहुत नीक लागैत अछि सभ मिलैत अछि एक साल पर मिलैत अछि गर्मी छुट्टीमे आबैत अछि सभ बाहरसँ सभ एक साथ बैठैत मिलैत जुलैत सभसँ मिलैत ओ मौसममे जे आमके टाइम होइए गर्मीके मौसममे सभ फल फूल जे खिलाइए तऽ सभ एकसाथ खाइ छी पीबै छी साथ रहै छी घुमयलऽ जाइत छी मगर गर्मीके मौसम मे कनिटा ई भै जाइए कि बहुत गर्मीके वजहसँ मन औल बौल रहैए कतहुँ जै अबयके मोन नहि करैए तबहो जे सभ छुट्टीमे आबय छलै तऽ बड्ड नीक लागैत छलह सभ साथमे बैठके चाय पियै छलय सभ कामसभ करय छलय बड्ड नीक लागैत अछि